پکوانوں میں بچ جانے والے سبزیوں کی کچھ تکنیکی طریقے ہیں اس طرح سے ہیں کہ اگر وہ بچ جائیں تو اسے اگر وہ دوسرے بخت میں اسے استعمال کرنا ہو تو اسے اچھے طریقے سے ڈھنک کر رکھ دینا چاہیے اگر وہ خراب ہونے والی چیز ہے تو اسے فریز میں رکھ دینا چاہیے اور صبح میں استعمال کر لینا چاہیے زیادہ دن تک اس کو رکھ کر استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہیں زیادہ دن تک ایک سے دوسرے دن ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے صبح میں ہی استعمال اگر کریں تو پھر اسے کر لینا چاہیے باقی پھروہ خراب ہو جاتا فریج میں سامان ٹھیک رہتے ہیں پر لیکن زیادہ دن تک نہیں ایک دن تک زیادہ سے جیادہ ہو گئے ٹھیک ہی رہ پاتے ہیں اسے زیادہ ہی باسی کر کے نہیں کھانا کھانا چاہیے جائیے کچھ لوگ اگر بولتے ہیں کہ کھانا باسی کھانا زیادہ ذائقہ دار ہوتے ہیں تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے باسی کھانا ذائقہ دار نہیں ہوتی ہیں وہ ذائقہ دار ہوتی ہیں اگر وہ اسے اچھے سے اور حفاظت سے رکھا جائے تو لیکن باسی کھانا جہاں تک ہو سکے تو نہ ہی کھانا چاہیے خاص کر کے روٹی روٹی بھی تو بالکل بھی باسی نہیں کھانا چاہیے کیوںکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں بائرس یا پھر بیکٹیریا آ جاتے ہیں اسے نہیں کھانے چاہیے باسی کھانا کھانا چاہیے لیکن اچھے سے استعمال کر کے کھانا چاہیے جب وہ اچھے طریقے سے رکھا جائے اور ایک دم ہاں اس کا خاص خیال رکھا جائے تبھی کھانا چاہیے باسی تو کھانا تو ویسے بچ جاتے ہیں تو جو اگر رات میں کسی کو پسند نہیں آئے تو ہی پھر وہ کھانا صبح میں بچ جاتے ہیں نہیں تو دوپہر میں کھانا اتنا ہی بنانا چاہیے کہ جتنا کہ کھانا کھا کر ختم ہو جائے وہاں کی زیادہ اس سے زیادہ نہیں بنانا چاہیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا کھانا ہم کھا کر ختم کر لیں کمپلیٹ کر لیں اتنا ہی کھانا بنانا چاہیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کھانا بنانے والے کو ہم تو جتنا کھانا بناتے ہیں جتنا کہ کھا کر سب کو کمپلیٹ ہو جائے اگر تھوڑا سا بچ جاتا ہے تو اسے رکھ دیتے ہیں فریج میں اور صبح میں استعمال کر لیتے ہیں اور باقی اس کو سارا دن یا پھر دو تین دن کے بعد اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ بہت ہی بری ہو جاتی ہے اسے کھانے سے کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اسے نہیں کھانا چاہیے جب جیادہ دن تک ہو جائے اور روٹیاں تو خاص کر کے رات کا باسی روٹی صبح میں بالکل بھی نہیں کھا بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے کھانا چاہیے کچھ لوگ کھا لیتے ہیں جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کھانا خراب ہو جائے گی کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اب جو لوگ کھا سکتے ہیں تو کیا ہی کریں اس کو کیا بول سکتے ہیں اگر روٹیوں کو مائیکرو اسکوپ سے دیکھا جائے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے بیکٹیریا چلتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اور بھی لوگ نہیں کھا پائیں گے اسے نہیں کھانا چاہیے نہیں کھا پانا چاہیے ایسے بولا جاتا ہے باسی کھانا کے بارے میں کیا